आम आरके गाछ होअ नर्सरीमे केना छै आम आरके गाछके दाम फड़त आर ने बढ़िऑं हँ फड़ै उड़ै छै ने बढ़िऑं आम ओ महगनी आरू लीची आरु ओ सब यऽ ने महगनी लीची आयब कुमारखण्ड से हूँ हँ लेबै दश टा आम लेतियै पाँच टा लीचीयो लेतियै आ महोगनियो लेतियै ताहि लए कहलियै पहिने रे दाम आम पुछि लिए

हँ उचका जगह चाही ओकरा रोपैले यहींके लोग एतै ने आम रोपैले रोपै कला जी जी जी सुखै तुखैके सुखबो तुखबो करत आम

दश गो आम लेबै हँ आ पाँच गो लीची लेबै हँ नेबो लेबै गर्मीमे तऽ नेबो बढ़िएँ हेतै ने हँ ठीक